हैलो हैलो मेम हम श्री दरबार रेस्टोरेन्ट से बात कर रहे हैं आपको हमारा खाना कैसा लगा टैस्ट में अच्छा आपको कोई उसमे में मतलब ओके ओके मैम और कोई परेशानी तो नहीं हुई ना आपको हमारे रेस्टोरेंट वगैरह में भी इश्यूज़ सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह भी आपको अच्छा लगा ना ओके मैम ओके थैंक यू